ٹیلی ویژن شو میں مجھے کپل شرما شو بہت پسند ہے اور ڈرامہ میں مجھے پاکستانی ڈراماز بہت پسند ہے اور کبھی کبھار جیسے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا نارملی ایسے میں زیادہ تر میں فنی ویڈیوز دیکھتی ہوں جوکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کپل شرما شو مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فنی فنی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس میں بہت ہنسی آتی ہے اگر بائی چانس کسی کا موڈ بھی آف ہوتا ہے تو وہ اگر اس شو کو دیکھے تو وہ ہنس ہی جائے گا وہ شو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور پاکستانی ڈراماز بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بالکل ریئل لائف کی طرح دکھائے جاتے ہیں مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس میں اتنا زیادہ میں انٹرسٹ نہیں رکھتی اتنا لیکن مجھے کا پاکستانی سیریلس بہت ہی زیادہ پسند ہیں